छठि पूजा हमरा बिहार राज्यके प्रमुख पर्व मानल जाइ छै जेकरामे उगते सूर्जके भी जल अर्पन करल जाइ छै आओर डूबते सूर्जके भी

छ दिनके पर्व बहुत नेम टेम से करल जाइ छै नहाय खाय करल जाइ छै खरना करल जाइ छै पैहला अर्घ्य देल जाइ छै डूबते हुए सूर्जके दुसरा अर्घ्य देल जाइ छै उगते हुए सूर्यके आओर जे छै से लोग नहाय खायके दिन से ही जे छै से छ छे दिन पहले से ही नेम टेम करनाइ सुरू कैर दै छिकै